ہیلو جی مجھے اریتھرومائیسن چاہیے الرجی رہتی ہے چھینکے آتی ہیں کافی ٹائم سے اور کوئی دوائیں بتائیے اس سے ہی ٹھیک ہو جائے

جی جی ب ہوں ہوں

ایک لیینا ہے دن میں اچھا ایک ٹیبلیٹ تین سے پانچ دن

ساتھ میں نہیں لینا ہے اس کو ری ایکیشن ہو سکتا ہے ساتھ میں لینے سے

جی جی جی

اس کے ساتھ کوئی اینٹی ایلرجی ٹیبلیٹ میں لینا ہے کب ملے ٹھیک ہےٹھیک اوکے تھینک یو